हिन कमु में तकलीफ़ूं त जाम ईंदियूं आहिनि जॾहिं असां पैंटिंग कंदा आहियूं या काई ड्राइंग सुठी ठाइंदा आहियूं त उहो बराबर ठहंदी नाहे ऐं कॾहिं जाम माण्हू हुन खे डि॒सी करे खु़शि बि न थींदा आहिनि या त असांखे एप्रीशिएटु बि न कंदा आहिनि त उहा तकलीफ़ थींदी आहे ऐं बि॒यो त जेको असांखे ज़रूरत जो केॾी महिल कलर खपे या काई पैंटिंग खपे त उहो अवेलेबल न हूंदी आहे